हाँ मैंने अपने क्षेत्र के विधायक से बात की है दरअसल हमारे यहाँ के एम एल ए से हमें बात करने हैं विधायक जी से बात करनी है इसलिए गई थी क्योंकि भोपाल में कई सारी सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं जिसके चलते कई लोगों की मृत्यु हो रही है तो अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक गर्भवती महिला थी गर्भवती जिनको भारी चोट लग गई थी जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा और एक ऑटो पलट गया काफी दुर्घटनाएँ हो रही थीं हमारे यहाँ के इलाके में डी आई जी बंग्लो साइड जहाँ पर रोड इतनी खराब है कि ऑटो आए दिन दस दुर्घटनाएँ होना निश्चिंत है तो मैं उससे सिलसिले में आपने एम एल ए जी के पास गई थी मेरी उनसे बात हुई उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझसे बात की और उस समस्या का निवारण जल्दी हो जाएगा